चाकू का जो निगेटिव रिव्यू है चाकू को चाकू का उपयोग हम जैसे किसी को गला काट कर मारने में कर सकते हैं या किसी का कुछ भी प्रोजेक्ट अगर कोई बनाया है तो उसको हम जो है वह बर्बाद कर देंगे उस चाकू से उसको काट पिट देंगे तो वह ख़राब हो जाएगा तो यह सब चीज़ें जो हैं चाकू के निगेटिव रिव्यू है चाकू का मतलब चाकू किसी के पेट में घोप कर हम उसकी मृत्यु भी कर सकते है यह सब चीज़ें जो हैं चाकू के निगेटिव रिव्यू हैं